हेल्ल' औ औ मा खालामदों बुंलाय बुंलाय मा जाखो औ मा जादों माने

मा बुस्थु बिहरदोंमोनबा गस्ला बिहरदोंमोन ना सानबैसे जाखो सानबैसे जाखो माबा रिसिभ खालामनाया मैयासो लाखिदोंमोन नामा बेसेबां दामनिमोन बेलाय सेभेन टुवेन्टिनि ना अ होनबा सोलायनो हागोन माने नों मा एपनिफ्राय डाउनल'ड माबा खालामनाय नोंलाय अर्डार खालामनाय नोंलाय बबे एपनिफ्राय अर्डार खालामनायमोन नोङो औ फ्लिपकार्टआवनो अब्लानाथ' नोङो फ्लिपकार्टआव थांनानै फ्लिपकार्ट एपखौ अपेन खालामनानै माय अर्डार्सआव थांनानै बे प्रडाक्टनि डिटेल्सखौ थुनानै नायबानो जाबाय बेयाव रिटार्ननि अपशन दंना गैया गासैबो नुजोब खागोन नोंनि एकाउन्टआव अ नोंनि एकाउन्टआवसो थागोन नालाय दा रिटार्न दंबा रिटार्न खालामना होदो रिटार्न जायोबा आं गाबोन लानानै थांसै आरो औ औ फैसाया एकाउन्टआव हाबसिगोन नों एकाउन्ट नाम्बारखौ मोजाङै होनानै होबानो जाबाय रिटार्न जायोना जाया नायदो रिटार्न गैयाबाथ' गैला आं जेबो खालामनो हाया बेखौनो औ औ एप्सआव हाबहैनानै नों अर्डार्सआवहाय थांनानै माय अर्डार्सनि डिटेल्सखौ नायनानै माबाबानो जाबाय दे रिटार्न खालामोना रिप्लेस खालामो नोंनि गोसोसै नों खालामना नायदो अ रिफान्द खालामना लाबानो जाबाय दे नों नोंनि मबाइलनिफ्राय खालामना हरबानो जाबाय दे दे खालामदो दे